अ हेल्ल' दे बुंलाय अ औ औ सोरमोन

आच्चा आच्चा मा जादों ए लोमजादों ना मा जादों

दालाय अ फारमासियावसिम फैनो हागोन ना हाया फारमासिआलागै फैनो हागोन अ गारिजों फैगोन ना साइखेलजों फैगोन ना आथिंजों अ लासै लासै थाबायना फैदो माब्लानिफ्राय लोमजानाय मैयानिफ्राय अ बेनिफ्राय दा दसे उनाव फारमासिआवलागि फैदो फारमासिआव फैनानै आङो मुलि सुलिखौ लिरनोसै लिरनानै मुलिखौ मोजाङै जादो जानानै हामबाथ' मोजां जाबाय हामाबा आरो गुबुन डक्ट'रनियाव थांनांगोन

दा लोमजानाय आन्था दा ए अ दा बेदरखौथ' मोनजाखानाय नङा अमा बेदरफोरखौ मोनजानाय नङा बे मैगं थाइगं बै बिजिलगोनां मैगंफोरखौ मोनजानाय नङा हा सबाइफोरखौ मोनजानाय नङा ओमफ्राय बे अमाफोरखौ मोनजानाय नङा दा बेनिफ्राय लोमजागाब्ला मोनजागोन दा बै उदै सानाय जादोंबा खिनायबो जादोंबा ओइ बिजुलगोनांफोरखौ मोनजानाय नङा आरो दा होनब्ला नोंसोरो फैबाय थादो आं फारमासिआवनो दङ आं मुलिखो मोजां लिरना होनोसै जागोनना अ जागोनबा अ दे होनबा दोनदो दे अ